डुकणु हिकिड़ी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे पाण नंढा हूंदा हूं रांदि खेॾंदा आहियूं ड्रुकंदा आहियूं जवान थींदा वेंदासीं डुकण सां पाण घणा ई फ़ाइदा था थियनि ख़ुशी थी मिले शरीर जा जेके बि उजवा आहिनि टोटली हथ पेर मग़ज़ु सभिनी खे हलचल थियण सां कसरत थी मिले उन कसरत जे करे पाण खे घणनि ई क़िस्मनि जा फ़ाइदा मिलनि था जेकॾहिं पाण डुकंदा ई न त फ़ाइदा ई न मिलंदा जेकॾहिं पाण खे फ़ाइदो वठिणो आहे ख़ुशि रहणो आहे सिहत सुठी रखिणी आहे त डुकणु ज़रूरी आहे डुकण लाइ बि टाइम हूंदो आहे उमिरि हूंदी आहे हींअर मुंहिंजी उमिरि इलाही वॾी थी वई आहे मोर देन एटी असीअ खां वधीक आहे त इन वक़्तु डुकणु मूंखे इछा थींदी आहे वीचारु थींदो आहे डुकण जी जाइ ते मां पंधु कंदो आहियां सॼे ॾींहं मे लॻभॻि पंज किलोमीटर पंजनि खां छह किलोमीटर मां पंधु कंदो आहियां मुंहिंजी एज मोर देन एटी आहे त हलण सां छा थींदो आहे जेके ताज़ी हवा आहे ख़ुशनुमा हवा आहे माना उन मां प्राण वायु पाण खे ऑक्सीजन सुठे नमूने मिली रहियो आहे तंहिंखां सवाइ आजू बाजू जा जेके वणु टिण जां आजू बाजू सुबुह जो हलण वारा आस पास में हलण वारा माण्हू आहे उन्हनि जो चहिरो गुलाबी चहिरो ॾिसी करे ख़ुशि चहिरो ॾिसी करे उन्हनि ते ख़ुशी ॾिसी करे पंहिंजे दिलि में बि इलाही ख़ुशी थींदी आहे ॿी ॻाल्हि मां तव्हां खे ॿुधायांव मुंजे डुकण खां पो इहो हलण जी त अॼु महिल ताईं हिन उमिरि ताईं मां काई बि टेबलेट केप्सूल इंजेक्शन जा लिक़्विड दवा लॻभॻि कान पीती आहे सवाइ हिकु वैक्सीन जेके सरकार ऑडर कयो वैक्सीन वरितल आहे वैक्सीन अलॻि ॻाल्हि आहे मेडिसिन अलॻि ॻाल्हि आहे दवाऊं अलॻि आहिनि जेकॾहिं तव्हां पंधु कंदव डुकंदव अमुख उमिरि हूंदी आहे डुकण जी तव्हां डुको तंहिंखां पोइ हलो हलण खे न छॾियो हलंदव तव्हां खे लीरोत्री सावक सावक जो अनुभव थींदो ऑक्सीजन प्राण वायु तव्हां खे मिलंदो नवां नवां चहिरा जेके उन्हणी जूं ख़ुशियूं उन्हनि जे मुंहं ते आहिनि उन जो तव्हां खे एक्सपीरियंस अनुभव थींदो पाण ख़ुशि रहंदव ख़ुराक सुठो खाई सघंदव दवाऊं बि न वठणियूं पवंदव तव्हां जा खोटा ख़र्च बि कोन थींदव ऐं तव्हां सदाईं जवानु ई जवानु रहंदव